हैल्लो हां जी ओ माराज मोबाइल कराना हा रपेयर मोबाइल दी दुकान ऐ थुहाड़ी अच्छा ते किन्ना पैसे लग्गी जाङन इ'दे पर अच्छा कि के नुआढ़ा इक ओह् चार्जर इदी स्क्रीन ते थोह्ड़ा इ'य्यां मतलब खराब होई दी ते दिक्खी लैयो किन्ने पैसे लग्गी जाङन ते थुआढ़ी दुकाना पर औना पौग असें अच्छा अच्छ चलो फ्ही औगा मैं दिक्ख लैन्ना मैं हट्टियै ओयो फोन नोकिआ दा दुकान दुकान उप्पर गै औना पौग अच्छा चलो ठीक ऐ जी